हिकु लखु वीह हज़ार ॿ लख पंजुवीह हज़ार टे लख चालीह हज़ार पंज लख चालीह हज़ार छह लख सतेतालीह हज़ार